सरकार हम लोगों के लिए मतलब सुविधा दी है जैसे हम लोग को मतलब बिजनेस करने का अगर मन है तो जैसे हम लोग मतलब सूद पे मतलब रूपा लोन उठाते हैं जैसे दो रुपया सूद हो गया या मतलब तीन रुपया सूद जैसे मतलब सूद कितना ऐसा भी मतलब हम लोग पैसा मतलब उठाते क़िश्त के द्वारा जिसमें मतलब नहीं भी सूद लगता है जिसमें लोन उठाते हैं अपने बीजनेस के कारोबार के लिए इससे मतलब हम लोग पैसा जैसे उठाते हैं मतलब बहुत सारे मतलब बिजनेस अपने मतलब व्यवसाय में ज़िले में किया जाता है जैसे मतलब हो गया अपना मतलब बिजनेस मतलब कपड़ा उपड़ा का भी जैसे मतलब बाहर वाहर से कपड़ा लाके अपना मतलब कपड़ा थोक में मतलब अपना बिजनेस करते हैं कितना मतलब ख़रीदारी के मतलब ठीक है थोक में नहीं भी तो अपना खुला विक्रेता करते हैं मतलब इसी का कितना कपड़ा मतलब ये अपना करते हैं और और रह गिया जैसे मतलब बिजनेस कहिए तो आप मतलब जैसे मतलब चीप्स हो गया वगैरह चीप्स आलू वालू वगैरह इ सबका मतलब लोग बिजनेस करते हैं इत्यादि बहुत सारे मतलब अपना मतलब जिसे जैसा मतलब लगे अपना उस ढंग से लोग अपना मतलब बिजनेस करते हैं कितना रह गया मतलब कचरा उचरा का भी मतलब गोदाम वुदाम खोलके मतलब अपना मतलब अपना ख़ुदका अपना मतलब बिजनेस खोल लेते हैं कितना अपना होटल वगैरह खोल लेते हैं अपना बिजनेस मतलब अपना चल रहा है अधिकतर लोग अपना मतलब बिजनेस के पीछे जा रहे हैं अपना मतलब मतलब कोई कोई परकार का भी मतलब अपना बिजनेस मतलब डाल देते हैं अपना मतलब बिजनेस करते हैं है मतलब ओ भी अपना व्यवसाय क्षेत्र में बहुत सारे मतलब बिजनेस के मतलब कारोबार चलते रहते हैं मतलब आज कभी यहाँ पे देखे तो मतलब इस चीज़ का बिजनेस हो रहा है कहीं मतलब देखें तो कहीं कपड़ा का बिजनेस हो रहा फिर उसके बाद बहुत मतलब मंडी में जाते हैं मार्किट उर्केट में बहुत सारे का मतलब अपना लोग मतलब बिजनेस करते हैं जैसे के कबाड़ी कचरा जैसे हो गया है मतलब अपना खुद का मतलब एक मतलब जैसे की ग्रील खिड़कियाँ मान लो घर में मतलब लगाते हैं कबाड़ी वबाड़ी इस सब चीज़ का लोग मतलब बिजनेस करता है एक बिजनेसमेन मतलब बहुत अपने मतलब सोचते हैं कि और कितना मतलब रहा है ये बिजनेस नहीं हो रहा फिर आगे का मतलब कुछ और इमप्रूव मतलब बिजनेस कर लेते हैं अगर ये बिजनेस सही नहीं लग रहा है तो आगे मतलब अपना बिजनेस करते हैं अही है कि हम लोगों को मतलब जैसे लोन उठाते अगर मेरे पास हम लोग के पास पैसा नहीं है तो लोन सरकार हम लोगों को हम लोगों को मतलब लोन का मतलब सुविधा दिए हैं लोन उठाके हम लोग को मतलब अगर वैसा देख रहे इस मतलब बिजनेस में इतना प्रॉफिट है इतना मतलब उधर लग रहा है इतना मतलब बिजनेस में लगाके एक एक बार मतलब बिजनेस ख़राब कर लेते हैं फिर उसके बाद चलते ही रहता है जैसे हम लोग मतलब क़िश्त उठाए फिर मतलब जैसा मतलब कितना क़िश्त होता है अपना सप्ताह में भरना पड़ता है महीना में भरिए दो महीना छे महीना में जिस जिस ढंग से अब जितना मतलब एमाउंट उठाइए दो लाख का हो गया ढाई लाख हो गया

मतलब कलास के मतलब लोग जेसे परिवार से हैं तो ए का है मतलब कोई सा भी बिजनेस ख़राब नहीं कर सकते हैं इसीलिए हम लोग मतलब सरकार के द्वारा मदद ली गई फिर उसके बाद क़िश्त उठाते हैं और उसी से मतलब हम लोग मतलब बिजनेस चलाते हैं और फिर मतलब क़िश्त मतलब महीना छ महीना मतलब भरना पड़ता वही बिजनेस के द्वारा हम फिर मतलब क़िश्त मतलब भरने का मतलब सहयोग भी रहते हैं अच्छे तरीक़ा से मतलब क़िश्त भरते हैं या ए नहीं किया मतलब सरकारी दो सरकार हमें क़िश्त दे दी अब क़िश्त सही से हम जमा नहीं कर रहे है ऐसा भी हम लोग नहीं होने देते है क़िश्त अच्छे से मतलब क़िश्त जैसे उठाते हैं महीना छ महीना में जमा करते हैं इसी तरह से मतलब बहुत सारे अपना व्यवसाय क्षेत्र में बहुत ऐसा आदमी है जो मतलब क़िश्त पे मतलब पैसा उठा लेते उसके बाद दुकान उकान खोलते हैं मतलब अपना अपना मतलब खुद का एक बिजनेस खड़ा करते हैं जो कि बहुत सारे मतलब बिजनेस है अपना व्यवसाय क्षेत्र में बहुत आदमी मतलब अनेक प्रकार के लोग हैं जो भी अपना व्यवसाय मार्केट में भी इधर उधर बहुत सारे मतलब अपना ख़ुद का मतलब बिजनेस खड़ा किए हैं